हा समाचार ॾिसण लाइ त असां पंहिंजी यूवा पीढ़ी खे प्रेरित कंदा ई आहियूं कि ॾिसो समाचार ॾिसण खपे इहे फालतू चैनल न ॾिसो ऐं फालतू गेम न खेॾो समाचार ॿुधण सां पतो पवंदो आहे की किथे छा हली रहियो आहे ऐं हाणे पंहिंजे शहर में ई कोई प्रॉब्लम हुजे कंहिं एरिए में कोई प्रॉब्लम हुजे अगरि माण्हू समाचार ॾिसंदो रहे त हुन खे पतो पइजी वञे की हाणे हिन एरिए में कोई प्रॉब्लम थियणी आहे या थी आहे त माण्हू उन पासे न वञे या उन खे अवॉइड करे त पंहिंजे ॿारनि खे असां प्रेरित कंदा आहियूं की समाचार ज़रूरु ॿुधणु खपनि ऐं समाचार ॾिसण सां इहे ई फ़ाइदा आहिनि की अगरि कोई प्रॉब्लम किथे आहे त उते माण्हू वञण सां बचे या कोई अहिड़ी कोई ॻाल्हि आहे त उहो पतो पए माण्हुनि खे सम्झ में अचे की किथे छा थी रहियो आहे ऐं असांखे ॼाणकारी हुजण खपे की कीअं माहौल थी रहियो आहे त असांखे उनी हिसाब सां कीअं पाण खे वधाइणो आहे अॻिते ऐं कीअं करिणो आहे इन करे असां पंहिंजे ॿारनि खे समाचार ॾिसण लाइ प्रोत्साहित त कंदा ई आहियूं